हाँ जी हाँ

मिल जाएगा ना प्लॉनट चाहिए मतलब आपको तो किस साइज़ में चाहिए आपको चालीस बाय पचास में तो बहुत बढ़िया आपका मकान बन जाएगा ठीक है बजट फ्रेन्डली मतलब आप अगर देखो फ्रन्ट में लेंगे तो आपको थोड़ा महँगा पड़ेगा लेकिन आपको बजट में चाहिए तो थोड़ा बीच में जाना पड़ेगा तो मिल जाएगा वैसे तो बन जाएगा अभी तो क्या है कि सस्ते वह पट रहे हैं तो इतना कोई ज़्यादा महँगा नहीं पड़ेगा आपको वह आपको आपने अभी साइज़ क्या बताई आपको पचास बाय चालीस पचास बाय चालीस का आपको लगभग दो हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में पड़ जाएगा हाँ तो बनाने के लिए अगर आप दोगे तो आपको अधिकतम पंद्रह सौ रुपये स्क्वायर फीट में बहुत बड़े बेहतरीन कन्डीशन में आपको जो आप चाहोगे वैसा आपको सामान लगाकर देगा क्वालिटी वाला मतलब बिल्कुल बिल्कुल वह आपको बकायदा उस पर स्टाम्प पर लिखकर देगा कि मैं यह यह सामान इसमें दूँगा इस कम्पनी का दूँगा इतने बाई इतने का दूँगा पूरी सब साइज़ पूरी लिखी जाएगी उसके अंदर और बकायदा आपका एग्रीमेन्ट होगा उसमें नहीं नहीं नहीं परेशानी वाला कोई विषय नहीं है आप एक बार आएँ आकर देखो पहले लोकेशन देखो प्लाट खरीद लो उसके बाद मैं आपकी बिल्डर से बात करा देंगे तो आप बनवा लेना ठीक